آداب میرا نام شاہ رخ ہے اور میں آپ کی گیس ایجنسی کا پرانا صارف ہوں میں نے حال ہی میں آپ کے نئے آنلائن بکنگ سسٹم کا استعمال کیا اور میں اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم پہلے کے مقابلے میں کافی آسان اور تیز ہے ایپ پر لوگ ان کرنا سلنڈر بک کرنا اور ادائیگی کرنا سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا مجھے بکنگ کا فوری ایس ایم ایس اور ای میل نوٹیفیکیشن بھی ملا جو بہت مددگار رہا البتہ ایک بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ویبسائٹ یا ایپ تھوڑی سست سست چل رہی تھی خاص طور پر شام کے وقت اگر آپ اس کی رفتار بہتر بنا سکیں تو صارفین کو اور زیادہ سہولت ہوگی ایک اور تجویہ تجویر یہ ہے کہ ڈلیوری کے متوقع تاریخ بھی بکنگ کے وقت واضح طور پر دکھائی جائے تاکہ لوگ بہتر منصوبہ بندی کر سکیں